हांव कथा बरयतां पूण केन्ना केन्ना कथा बरयतना अशें दिसता की म्हजी कथा बरी आसा कांय म्हजी कथा कोणाक आवडटली कांय म्हजी कथा कोणाक उर्बा दितली कांय अशें साबार प्रस्न उप्रासतात पूण ताज्या उपरांत हांव म्हजी कथा वाचतां म्हज्या कथेचेर विचार करता ताज्या उपरांतूच ती कथा हांव लोकां मुखार पावयतां म्हाका दिसता लेखकाचें हें खूब व्हडलें कर्तव्य आसा की स्वताक कितें जाय तें बरोवप न्हय जाल्यार लोकांक कितें जाय तें बरोवप म्हाका म्हजें लेखननांत धार आसा हे वयाच्या एकविसाव्या वर्सा कळून आयलें तेन्नाच्यान हांवें लेखनाक सुरवात केली तेन्नाच्यान म्हाका लेखन करन दिसलें आनी लेखनांतल्यान अभिव्यक्त जायन दिसलें कोंकणी साहित्याच्या मळार जर पळयत जाल्यार पुंडलीक नायक अजय बुवा महाबळेश्वर सैल दामोदर मावजो प्रकाश पर्येकार सारक्या लेखकांचें साहित्य वाचून म्हाका उर्बा मेळ्ळी ह्या लेखकांचे जेन्ना साहित्य वाचलें तेन्ना साहित्याच्या मळार हांवूंय बीन व्हड योगदान दिवंक शकता आनी तांच्या इतलो हांवूंय बीन प्रतिभावंत जावपाचो यत्न करपाक शकता ही खात्री म्हाका मेळपाक लागली

म्हाका कार्मेलिनान बरोवपाक उर्बा दिली आनी भाई मावजाच्या कार्मेलिनांतल्यान म्हज्या भितरलो एक बारीकसो लेखक तयार जालो अशें म्हणपाक जाता